आंनि देरसिन जाफुंसारनाया जाहैबाय लाइपआवहाय आङो आं दा एम एस सी फरायगासिनो दङ मेटामेटिक्सयाव इखौनो आं बांसिन आंनि माबा जाफुंसारनाय होन्नानै सानो आरो जेनैबा बिसिम बे लेभेलसिम फैनोनो गोबां माखासे मानसिफोरनोहाय प्रब्लेम जायो जेनैबा थाखा फैसानि थाखायबो ओमफ्राय बिदिनो प्रब्लेम जायो आरोना थाखा फैसानि थाखाय मेनलि जों जेरै मिडिल क्लास पेमिलिनि जानायखाय ओमफ्राय होमबाबो जोंनि बिमा बिफाया बेफोरखौहाय माबानानैबाबो सहाय होनानै बाबो जेनैबा खस्ट' खालामनानैबाबो जोंखौहाय इसे इसिम फोरों बाय इखौ आं बांसिन जाफुंसारनाय होन्नानै सानो आरोना ओमफ्राय बेनोसै